अ मा खालामदोंहाय अ ओइ आं थांगासिनो र' स्कुलाव ओइ बाबुखौ हगारहरदों ओइ बिफाजों हगारहरदों ओमफ्राय नोंसालाय देग्लाय दिहुनबा बहा थांगोन होगोन अ अ ओंखाराखै औ औ औ ओइ जोंहाबोथ' बिदिनो जादोंर' फैसानिबो कस्त' दा बिदिनो बहा होगोन बहा थांगोन रायज्लायबाय थादों बिफाजों ओमफ्राय प्राइभेटाव होनाय जायोसोना मासोना सरकारावसो सरकारनियावसो होयो सरकारि स्कुलाव रिजाल्टआ ओंखारबासो मोजां खिन्थानो हागोन आरो दा फैसानि थाखायसो दा होनो इस्सामोन टंलाफोरावनो फैसायासो दा माबा मोनसे खालामनांगोन आरो

अ पन्द्र' पन्द्र'फोराव होगोन दां मार्चनि पन्द्र' तारिकफोराव होगोन आरो अ इंलिसआसो हामा जादों बाहाय अ आरो सानसे दङ इ भि एस दंबावो ओइया दङ ओंखाम जाखांबाय दासो नों नेना लांफागोन नों अ अ दे अ अ अ